हैलो जनाब केह् हाल चाल ऐ अच्छा अच्छा में बिल्डर बोल्ला ना ते बैल्डिंग करदे अस ते तुस तुसें आर्डर दित्ता हा ना कि साढ़े घर इक गेट ऐ ते किस स्हाबा ओह् जेह्का गेट लाना हा तुसें फ्रंट गेट होंदा निं बड्डा अच्छा अच्छा उसदा कुंडा भज्जा दा जां नमां गै लाना ऐ अगर नमां नमां बनाना तां सनाओ तुस देओ आर्डर अस तुसें ई बधिया शा बधिया गेट बनाई दिन्ने आं हां नमां बनी जाना थुआढ़ा कोई इसलै तुसें ई पता ऐ दिक्खो आं लोहा मैह्ंगा बा कोई पं'जी तुस लोहा मिगी अपना देई ओड़गे ना ते में तुसें ई ध्याड़िया उप्पर बनाई देई ओड़गा तुस मिगी अट्ठ नौ सौ रपेआ ध्याड़ी देई ओड़ेओ बस अपना बनाना होग निं अपना लोहा लाना होग तां गेट बनना थुआढ़ा शैल डिजाईनिंग आह्ला बनाना होग कोई अस्सी नब्बै ज्हार दा शैल जेह्ड़े अजकल चला दे ते अगर नार्मल बनाना होग तां पैंती चाली ज्हार दा बनी जाना नार्मल थुआड़ा शैल बनी जाना पैंती चाली ज्हार ठत्ती चाली ज्हार तक्कर मतलब शैल गेट बनी जाना बड्डा नमां बनाई ओड़चै तुस मिकी डिजाईन भेजेओ ना हां ते फ्ही में डिजाईन डिजाईन दे बगैर नना बनना ओह् ते मतलब तुसें किस स्हाबै दा डिजाईन बाहरा इ'यां बड़े फोटो होंदे अज्जकल फेसबुकें उप्परै व्हाट्सऐपें उप्परैं जां ओह्दे उप्पर गूगल हां निं में तुसें ई ओह् भेजगा ना डिजाईन फोटो भेजगा तुसें ई गेटा दा ते दिक्खेओ तुस ओह्दे च बड़े सारे गेट न पसंद करी लैएओ केह्ड़ा केह्ड़ा बनाना ठीक ऐ हां किस स्हाबै दी कढ़ाई कड्ढनी अजकल नमें जि'यां चला दे ओह् ते ठीक न पर दिक्खो आं हर कुसै दी अपनी अपनी पसंद होंदी ना भी उस्सी बाह्रें असें कलर बी करी देना तुसें ई पूरा कंप्लीट करियै देना कलर लेमीनेशन होनी उस्सी पूरी बाहरें पूरी उतरदी कदें निं ओह् हां तुसें ई अ'ऊं फोटू भेजगा निं तुस दिक्खी लैएओ ठीक ऐ हां में तुसें ई जेह्का जैदा मैह्ंगा निं उसदा बी भेजगा निं ते जेह्ड़ा सस्ता ऐ तां ओह्दा ओह्दा फोटू बी भेजगा ते तुस दिक्खी लैएओ फ्ही अपने स्हाबै नै केह्ड़ा तुसें ई पसंद औंदा ठीक ऐ हां तुस दिक्खी लैएओ ते फ्ही में जिसलै बी तुस भेजगे तुस फोटू तां में उत्तै एल्लै बनाना स्टार्ट करी ओड़गा निं ते थुआढ़ा गेट हफ्ते अंदर अंदर तेआर करी ओड़ना असें फ्ही फ्ही एह् ऐ कि इन्ना ऐ क मतलब लेबर अस अपनी गै भेजगे ते ओह्दा थोह्ड़ा तुसें लग्ग पैसे देना पौने घरे दे की के ओह् फिटिंग करनी ते ओह् फिटिंग करने ईं में आपूं औगा इक मिस्त्री लाना पौना तुसें की ओह् कंध भन्नना पौनी दूआ गेट ठोह्ली चलो अस आपूं करीओड़गे अपने स्हाबै ई लेई औगे अस फिटिंग शिटिंग सनें तुसें ई पूरा अस रेट लिस्ट बनाई ओह् करी ओड़गे भेजी ओड़गे किन्ना क लग्गना ठीक ऐ चलो ठीक ऐ शुक्रिया जनाब